السلام علیکم گاڑی دھونے والے بول رہے ہیں ہاں ہم کو گاڑی دھلوانا ہے ابھی گھر پہ ہیں وہ کتنا کتنا روپیہ لگے گا دو ہزار دو ہزار بہت ہو گیا تھوڑا کم تھوڑا کم کر دیجیے اور کام کیجیے ہزار آئیے بہت ہو گیا ہے سر سولہ سو روپیہ آپ بتائیے آپ کو زیادہ لگ رہا ہے کہ نہیں آپ یہ کیا کیا کیا سوویدھا ہے ہم کو صرف دھلانا ہے گاڑی کو واشنگ کروانا ہم ہزار روپیہ دیں گے آپ کو جی آپ کم کرے گا تب نہا ہم آئیں گے ورنہ وہاں تک ہم آئیں ان شاء اللہ ہم شام میں آ رہے ہیں السلام علیکم